میں ایک فری لائنس گرافک ڈیزائنر ہوں اور میری آمدنی طےشدہ حد یعنی بیس لاکھ یا مخصوص ریاستوں میں دس لاکھ سالانہ سے زائد ہے اس لیے مجھے اب گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کے تحت خود کو رجسٹر کرنا ضروری ہے میرے لیے جی ایس ٹی اس لیے ضروری ہے کہ مجھے قانونی حیثیت حاصل کرنے میں اس سے مدد ملے گی دوسری وجہ یہ ہے کہ کلائنٹس خاص طور پر کمپنیاں مجھ سے جی ایس ٹی نمبر مانگتی ہیں تیسری وجہ یہ کہ ٹیکس کریڈٹ اور بلنگ میں اس سے شفافیت حاصل ہوتی ہے مستقبل میں کاروبار کو بڑھانے اور بینک فنانسنگ حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے جی ایس ٹی رجسٹریشن کرنے کا طریقہ مجھے یہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے جی ایس ٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر جائیں اور نیو رجسٹریشن پر کلک کریں پھر کچھ اہم تفصیلات دی جائیں ان میں نام موبائل نمبر اور ای میل شامل ہیں کاروبار کی نوعیت کا بتانا اور پیشے کو بتانا یہ بھی ضروری ہے پتاہ بینک کی تفصیلات اور شناختی دستاویزات جیسے آدھار پین اور تصویر اہمیت کی حامل ہیں او ٹی پی کے ذریعے تصدق پوری کی جاتی ہے تمام دستاویزات اپلوڈ کیے جاتے ہیں اس کے بعد اے آر این نمبر حاصل ہونے کے بعد تین سے سات دن میں جی ایس ٹی ان جاری کیا جاتا ہے کچھ ضروری دستاویزات یہ ہیں پین کارڈ آدھار کارڈ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات پروفیشنل ایڈریس اور تصویر بطور فری لائنس گرافک ڈیزائنر جی ایس ٹی نمبر حاصل کرنا نہ صرف قانونی ذمہ داری ہے بلکہ میرے کام کو پیشہ ورانہ اعتماد بھی بخشتا ہے اس سے میں اپنے نئے کلائنٹس اور بڑی کمپنیوں اور حکومتی اداروں کے ساتھ کام کرنے میں مجھے آسانی ہوگی